अस बचपन च जेह्का स्कूल जंदे हे स्कूल बी साढ़ा बड़ा दूर होंदा हा ओह् बी चलियै जाना पौंदा हा स्कूलै स्कूल जंदे औंदे गी रस्तै इक खड्ड औंदी ही खड्ड औंदी ही उत्थैं अस न्हौंदे हे न्हौना बड़े बच्चे होंदे हे न्हौना तारियां मारनियां तारियां मारियै न्हौना ओह् बड़ी बड़ी डूह्गियां खड्डां होंदियां हियां केईं डुब्बी बी जंदे हे ओत्त फ्ही कड्ढना बी पौंदे हे ओह् कड्ढियै ते फ्ही आह्नना पौंदे हे घरै गी नेईं ते घरा मार बी पौंदी ही अदे आह्नियै फ्ही घर कुदै कम्म करो कुदै किश करो कुदै घाह् बड्डो कुदै मक्कां गुड्डो घरै आह्ले बौह्ना थोह्ड़ा दिंदे हे बड़ा कम्म कीते दा बचपन बिच्च बी अते स्कूला आह्नियै कताब लैने असें टाइम नेहा लगदा कम्म दसुदे घरा आह्ले कुदै भांडे मांजो कुदै रुट्टी बनाओ कुतै डंगरे गी घाह् देओ डंगर चारने बी जंदे हे डंगर बी चारी चुरियै अस अपनी बाड़िया आह्नदे हे ते फ्ही आह्नियै बी घर कम्म करना पौंदा हा घर कम्म करियै ते फ्ही कम्म शम्म करदे हे ते